اسکول طلبا کو فنون اور دستکاری سکھانے کے لیے مختلف طریقے اپناتے ہیں عام طور پر آرٹ اور کرافٹ کی کلاسیز ہوتی ہیں جہاں بچے رنگوں کاغذ کپڑے مٹی اور دوسری چیزوں کے ساتھ کام کرنا سیکھتے ہیں اساتذہ بچوں کو آسان پروجیکٹ دیتے ہیں جیسے کارڈ بنانا تصویریں رنگنا مٹی کے برتن بنانا کپڑے پر نقش و نگار کرنا اس کے ذریعے بچوں کی تخلیقی صلاحیتیں بڑھتی ہیں اور وہ اپنے خیالات کو خوبصورتی سے ظاہر کرنا سیکھتے ہیں اس کے علاوہ بعض اوقات اسکول میں نمائشیں ایگزیبیشن بھی لگتی ہیں جہاں بچے اپنی بنائی ہوئی چیزیں دکھاتے ہیں ہاتھوں سے کچھ بنانے کا تجربہ بچوں کو صبر محنت اور فن کی قدر کرنا سکھاتا ہے اگر بچپن کی یادوں کی بات کروں تو مجھے یاد ہے ہم بارش کے دنوں میں کاغذ کی کشتیاں بنایا کرتے تھے